हेलो हाँ मैडम बताइये मैं क्या कर सकता हूँ

अच्छा मैडम यह गाड़ी आप पेपर लेकर आईं हैं हाँ मुझे अगर आप गाड़ी दिखा दीजिए बाहर खड़ी है ओके ठीक है ठीक है आप दिखाइये मैं आता हूँ ठीक है एक बार मैं गाड़ी को देख लेता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है ले चाबी दीजिए एक बार आपकी मैम ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ मैं देख ले रहा हूँ मैडम मैं न आपकी गाड़ी को चला कर देखा है तो इसमें क्या है की इसके जो टायरों की की बैलेंसिंग होगी और इसका अलाइमेंट होगा जिसकी वजह से टायर है ना थोड़ा चलने नें दिक्कत कर रहा है है न और इसी वजह से आपके जो स्टेरिंग में भी दिक्कत आ रही है कि वह बैलेंस नहीं बना पा रहा है यह ये गाड़ी आपकी यह जो बड़े गड्ढे के अंदर गिरी थी क्या हाँ हाँ वह इसी वजह से आ रही और बाकी जो आपका बता रहे हो वह परेशानी तो यह ए सी इसलिए हवा नहीं दे रहा कि इसके अंदर जो मैं अभी इसे खोल कर देखा फिल्टर अभी आपको दिखाया देखा ना आपने तो इसमें इसके फिल्टर में काफी डस्ट जमी हुई है इसके इससे यह हवा नहीं दे रहा है जैसे अपने घरों में स्पिलिट ए सी होते हैं तो उसकी जाली के ऊपर मिट्टी विट्टी जम जाती है तो उस वजह से यह प्रॉपर हवा नहीं देता तो सेम इसी में भी है कि यह इसकी डस्टिंग होती है तो इसकी डस्टिंग के अंदर इसमें डस्ट जमी हुई है तो इसको अंदर से बाहर से मैं क्लीन कर दूँगा और इसका मैं के अंदर मैं एक बार चेक कर देता हूँ इसमें श शायद जो है उसमें कम होगा इसकी वजह से और उसके उपर लोड पड़ रहा है और यह मशीन आवाज करती है आपकी हाँ यह जितने भी हलके फुल्के डेंट और स्क्रेच हैं वह मैं ठीक कर दूँगा और इसको इसमें मैं पेंट भी कर दूँगा तो इसमें आपका डेंटिंग पेंटिंग फैन का जो खर्चा आएगा वह अलग रहेगा और ए सी कूलिंग का अलग खर्चा आएगा और अलाइमेंट का अभी इसमें अलग से खर्चा आ जायेगा तो आपका यह लगभग इसकी सर्विसिंग भी जैसे आप बता रही हैं करना है तो लगभग पाँच से छः हजार रुपये का आपका बिल बन जाएगा ठीक है मैडम मैं मैं करता हूँ